जेह्ड़ा असी लोक आं असें खेत्ती बाड़ी उत्थुआं शुरू कीती मतलब जियां मैं आं मेरे जेह्ड़े पूर्वज शुर्वज हे ओह् बी खेतीबाड़ी करदे उ'नेंगी दिक्खियै मैं बी सोचेआ मतलब अज्जकल जेह्ड़े लोक न ओह् सारे ई मतलब जिसी दिक्खो मतलब इक घर डाक्टर इंजीनियर एह् लोक निकला दे ते में केह् करा नी में सोचा नी कि मतलब हर कुसैई इक्को चीज़ करनी एह्दे कोला चंगा में केह् करां लोकें कोला थोह्ड़ा बक्खरा करना मतलब इक्को लाइन च नेईं जाना मतलब एह् शर्मा जी दा मुड़ा डाक्टर बनी गेआ जां इंजीनियर बनेआ में बी ओह् ही बना में सोचेआ किश बक्खरा करनी आं ते में केह् कीता में सोचेआ थोह्ड़ी गार्डनिंग शार्डनिंग करनी आं एह् मतलब पौधे शौधे लाने इक ते अग्गें पलुशन बड़ा ऐ एह् चीज़ कन्नै मतलब इक ते साढ़ी हरेयाली शरेयाली लब्भग ते कन्नै जेह्ड़े लंग्स होंदे साढ़े फेफड़े ओह् बी थोह्ड़े साफ होंदे जेह्ड़ी शैल बाह् आंदी ते साह् लैने आह्ली इ'यां करनां चाहिदा असें बी कन्नै अगर फुल्ल शुल्ल लाचै अस अपना बगीचा बनाचै इक निक्का हारा जेह्ड़ी मधुमक्खियां जेह्ड़ियां हैन उनें बी शैह्द बनाने आस्तै पौधे थ्होई जाहग ते उंदा जेह्ड़ा सरवाइवर ऐ ओह् बी होई जाह्ग ओह् बी मतलब जी सकदियां एह्दे च